हैलो हां जी असें ना बाहरूं आना ते असें ना थुआढ़ी असें ट्रेन बुक कराई दी ते तुसें अज्ज गड्डी आह्ले ई आक्खू ओड़ो की तूं अज्ज पुज्जी जायां ते साढ़ी कल दी ट्रेन ई ते तूं आई जायां ते असें तौले तौले पजाऊ ओड़ेआं असें ई इ'यां निं सानूं इ'यां छोड़ेओ ते असें टैमें कन्नै ई जाना ई आ साढ़ी ऐसा निं होऐ साढ़ी ट्रेन के साढ़ी इ'यां ओह् होई जा मिस होई जा ते लेट होई जा ट्रेन ते तुस ना टैमा कन्नै ते अज्ज गै साढ़ी बुक कराऊ ओड़ो गड्डी ते कल तक अस पुज्जी जाचै

ते ते सबैह्रे दस बजे दी ट्रेन ई ओ ते तुस छेऽ बजे पुज्जी जायो बड़ी दूर ई ओह् अग्गे गै ते टैम लग्गना जाने गी ते बड़े किलोमीटर दूर ऐ अग्गें ते तुस तौले पुज्जी जायो आं ते दस बजे दी ट्रेन ऐ ते दसें कोला पैह्लें पैह्लें पुज्जी जायो अट्ठ नौ बेऽ पुज्जी जायो ते ठीक रौह्गे होर सनाओ ते इ'यां होर दस्सो आं पक्का इ'यां धोखा निं देयो ते आई जायो हर चीज दसदे